आबादारिनि बेलायावदि जिउ फोजोबनायनि बाथ्रानि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरोखि बे आबादारिफोरनि बे आबाद मावनानै जानायानो जोंनि थाखाय गुदि थांनानै थानायनि जोंनि गामि नोगोराव थांनानै थानायनि मोनसे जिउ खांनायनि राहा बे जिनिसआ जुदि जोबनानै थांनांगौबा बियो खुब दुखुनांथाव जायो आरो बे जिनिसखौ फोजोब फोजोबनायखौ आं मालाबाबो मोजां मोना आरो बे जोबनायखौ आरो आबादारिनि जोबनायखौ आरो मालाबाबो मोजां मोना आरो खुब बे रोखोम बुसथुखौ जों फोजौनानैसो लाखिनांगौ बा होबथानानैसो दोननांगौ जोबलांनो नागेरनायखौ आबादा जाहैबाय सासे आबादारिया जुदि थिग रोखोम समाव बियो गावनि आबादाव नांगौ रोखोमनि जेआबादव हालौनानै हालौ खांनानै बियाव मोनो माइ गायनायनि बाथ्रायावनो बुंबाय हालौबाय हालौखांनानै बोथोरफैयोब्ला जेब्ला माइ गायनायनि बोथोर फैयैब्ला दैलां फैयोब्ला बैसाग जेथ फोराव बिदिनो फुरथि खालायबोय बिनि उनाव जेनेबा आसार आसार मास आसार मासनि जे आमथिसुवानि सिगां हालौनानै खोथिया थिलि बानायो खोथिया थिलि खुबैबाय बे खोथियायावबो बे रोखोम मोजां रोखोमनि जेनेबा बेयाव हासार थासार होनाय होनांगौ आरो बे रोखोमखौ खालायनानै लानो हायब्ला सासे आबादारिया निसय ओरैनो मोनसे लासैनो दुरबल जालांनानैनो जोबलांनाया जाबोयो आरो दा बिनि सायाव आबादारिफोरना गावनो थोजासे जिनिस थाजायाबो जायोथ ' खायसेया बे खारनाव बेबादि जोबलांनो नागेरनायाबो दुरबल गोसोआबो दुरबल जालांबाय साननाय हनायाबो दुबल जानो सै मावनायावबो दुरबल जाहैसै जे रोखोमनि आबादाव नांगौ रोखोमनि जिनिस होनो हाला हासारनि गोनांथि जायो हासार होनो हाला बे बायदिनो मोजां जोलै बेगर नांगौ जायो बे जोलै बेगरखौ होनो हाला बेखौ गाव हायैनि बेलायाव जे जोंहा जायफोर जाय जे ग'भमेन्टनि मानसि बिथांमोना बेखौ नायसननानै जे बिथांनि जोबनायखौ आबादारिफोरनि जे जोबलांनो नागेरदों बे जिनिसखौ खुब मोजां रोखोमै नोजोर होनानै जे बेनो मा मा जिनिसनि दोरखार जादों गोनांथि जादों बे जिनिसखौ थिग रोखोमै थिग समाव बा थि समाव मोजां जोलै मोजां बेगर हासार मुलि एमफौ जायो बेफोरो आवमा सोबो बे समफ्राव जुदि बे जिनिसखौ होबथानानै लाखिनो थाखाय आबादिरिफोरनि थाखाय खुब गोनांथि दोरखार जिनिसफोर आरो बेफोरो बे जिनिसफोरखौ जोङोहा आबादारिफोरा बेखौ माखासे खालायनानै लानो हायाथ' बे जिनिसखौ सोरखारा बेखौ नायसननानै बेनि जिउ जोबस्रां लांनो नागेरनाय जे जिउ जोबस्रां लांनो नागेरनाय बे जिनिसखौ होबथानानै मोजाङाव होबथानानै दोननो हानांगौ आरो जे सरखारनि बे माखासे एलुहुवा खामानि मावनाय जायखौ जोङो नुसेयावबो नुयै जानानै माखासे बुसथुखौ नांगौ रोखोमै गुरुथथ गोनाङै दायथ होनानै खामानि मावैयाव जिनिसा माखासे जानो नागिरा आरो बे जिनिसफोरखौ जायोबा जोङो खुब आबादारिफोराबो जोंहाबो मोनसे गोनां जायोबा दोरखार मोनसे खौसेथियैनो ज' जानानै जोङो बेखौ जे जों आबादारिनिफ्राय आबाद मावनायफ्रा जोबस्रांनो नाङा बे रोखोमनि मोनसे थिरांथा लानानै जोङो बेखौ मोनसे जोंङो हाबथानायनि मोनसे राहा लामा लानो हायो आरोखि सरखारनाव दाबि दावा खालायनो हायो जे जोङो आबादारिफ्रा जोबस्रांनो नागेरोब्ला मा रोखोम बेयाव आबादारिनि गोनांथि बुसथु नांगौ बेखौ जोङो सरखारनाव मोनसे बिखनानै लानो हानाय हाबाफारि जयैनो खौसे जानानै हाबाफारिखौ जों लानो हायो बे रोखोम खालायबा हयथ बे रोखोम खालामनो हाबानो जोङो बे जिनिसखौ जोङो आबादारि आबाद मावनायनि जिउ जोबनायनिफ्राय जोङो रेहाय मोननाया एखदम गोरलै बाहाबैनो जागोन आरो बे रोखोमखौ आङो नुहुरो आरो जे आबादारिनि जिउ जोबस्रांनायाथ' मोजां बुसथु होननानै मालाबाबो बेखौ मालाबाबो मोजां होननानै लाया खारन जों बेखौ होबथानानै लानायखौसो आङो मोजां होननानै गनायनानै लायो आरो